ہلو

گڈ آفٹر نون میم ابھی آ رہی ہے میری آواز میم میں ابھی چیک کر رہا تھا تو آپ کا ریڈی میڈ گارمنٹ تھا نا مجھے ایک شاپ کا لوکیشن بھی دکھائی دیا اور نمبر بھی دکھائی دیا تو وہ جی جی تو میم آپ کس سٹی سے ہیں دہلی سے میم دہلی سے کس جگہ سے لکچھمی نگر اوکے جی میم میم میں میں بھی دہلی سے ہی بول رہا ہوں چاندنی چوک سے میم ایکچولی ہمارا نا ایک بوٹیک ہے تو ہم کچھ ڈیزائننگ تیار کرتے ہیں تو اس میں ہاں آپ کی شاپ پہ کس طرح کا جیسے رہتا ہے گارمنٹس کا وہ آپ رکھتے ہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم اوکے اوکے اوکے ٹھیک میم ایکچولی ہم بھی کچھ نا فیشن جو مطلب ہوتے ہیں نا مطلب پارٹی ویر جو ڈیزائنر ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لہنگے کرتی وغیرہ ہو گئی غرارہ وغیرہ ہو گیا یا شرارہ ہو گیا اور اس میں ویسٹرن ڈریسز بھی ہوتی ہیں جو پارٹیوں میں چاہیے ہوتی ہیں تو اس طرح کا بھی آپ کچھ کلکشن رکھتے ہیں کیا ٹھیک ہے میم آپ ایک بار ٹھیک ہے میم آپ کا یہ نمبر واٹسپ واٹسپ ہے میں آپ کو کچھ ڈیزائن آپ کو واٹسپ کر دیتا ہوں آپ ایک بار ہی دیکھ لیجیے بالکل میم میں بالکل کیونکہ جب آپ کسٹمرس کو دکھائیں گے کچھ ایسے ڈیزائننگ وغیرہ تو آپ کی سیل بڑھ جائے گی میم ٹھیک ہے کیونکہ اس میں فیبرک بھی بہت اچھا لگتا ہے تو اس کی اسٹیچنگ بھی بہت فنیشنگ سے رہتی ہے تو میں آپ کو ساری ڈیزائننگ سینڈ کر دوں گا پھر آپ ایک بار ہی چیک کر کے ہمیں آڈر کر سکتے ہیں یا میل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو میل آئی ڈی سینڈ کر دوں گا آ ٹھیک ہے میم اوکے تھینک یو سو مچ